بچپن سے ہی میں نے اپنی زندگی میں بہت سی کامیابی حاصل کی ہے چاہے وہ اسپورٹس میں ہو یا پھر کلاس میں اور بہت سارے کمپٹیشن میں بھی میں نے کلاس ففتھ میں انگلش رائٹرنگ میں فسٹ پرائز حاصل کیا اور اس کے بعد ایٹ کلاس میں جنتا انٹر کالج میں میں کلاس میں فسٹ آیا پھر اس کے بعد بی سی اے جی ایف کالج میں فسٹ سیمسٹر میں میں نے فسٹ پرائز حاصل کیا ہاں میں قرآن بھی جلدی ہی پڑھ گیا تھا اور میں اپنا جیب خرچ بھی خود نکال لیتا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے بیٹمنٹن میں بھی ایک بار فسٹ پرائز حاصل کیا اور مجھے بہت سی چیزوں پر فخر بھی محسوس ہوتا ہے اور میں اس کا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں میں ایک اچھا ہندوستانی اور ایک اچھا مسلمان ہونے پر فخر محسوس کرتا ہوں اور ایک ایماندار انسان ہونے پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں اور میں ٹائم بھی زیادہ برباد نہیں کرتا اس بات پر بھی میں فخر محسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں